اُتر پردیش میں تعلیمی نظام اپنے طلباء کو سہولیت دینے کے لیے اُن کی اپنی اپنی بھاشاؤں میں اُن کو تعلیم دیتے ہیں جس سے اِن کو کوئی پریشانی نہ ہو اِس کے لیے ہر الگ کورس میں کچھ کمپلسری اُن کی بھاشا کے کورس بنائے گئے ہیں جس میں وہ اُس کو پڑھ سکیں اور اُس کو سمجھ سکیں طلباء اپنی اپنی بھاشا کے انوسار اُس کو لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اُس کو سمجھ سکتے ہیں اُتر پردیش کا تعلیمی نظام بہت صحیح ہے جو ہر بھاشا میں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہر طلباء کو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے جو الگ الگ شعبوں میں الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے